आमच्या घटने प्रमाण चोवदा वर्सा पर्यंतच्या भुरग्याक शिक्षण दिवप हो घटणेंतलो आमचो मूळ अधिकार स वर्सा वयाचें भुरगें ते चोवदा वर्साचें भुरगें शाळे शिवाय आसूंक फावनां आनीक हें आमगेलें जेन्ना युनिवर्सलायजेशन ऑफ ऍज्युकेशन जालें शिक्षणाचें हे सार्वत्रीकरण जाले तेन्नासान ही तर्दूत आसा भुरग्याक जेन्ना पयलो प्रवेश मेळपाक जाय शाळेक तेन्ना ताणें ताजो जन्माचो दाखलो हावरूंक जाय की जातूंक जन्मतारीक जन्माचो जागो आनी आवय आनी बापूय हांची वेवस्थीत नावां तातूंत बरयल्ली आसतात आणी तो अत्यंत म्हत्वाचो डाॅकूमेंट किंवां एक गरजेचीं गजाल अशें हांव म्हणटा आनीक युनिवरसलाजेशन ऑफ ऍजुकेशन जाल्ल्यान आनीक सगळें शाळांनी ग्रेंट मेळील्ल्यान गोवा सरकार शाळार फुकट शिक्षण मेळिल्ल्यान खंयचेच शुल्क पयशें भुरग्याक दिवचें पडना